जब भी ट्रॅवल म्हुणून केंपे आसा केंपे वाठारान आसा आनी गेल्ले वर्सा मे म्हयन्यान आमी तेजे वांगडा केरळा गेल्ले ओ ओवरॉल एक्सपिऱ्यंस बरो आशिल्लो आमकां तेंच्यानी गायड दिल्लो आनी आमी तीन जाग्यार गेल्ले पयली आमी त्रिसूर गेले थंयच्यान थंय एक एक दीस रावले थंय कितें थंयचीं लोकल टँपल्स बीन खूब फेमस आसा तें बी पयलें तें पोळोवन मागी थंय दोन थंयच्यान माय रोखडें नॅक्श्ट डे आमी यें ना तेत दिसा आमी वोसोन मागी सांजचे दोम हें केलें वॉटरफॉल पयले माई ऑतरपली वॉटरफॉल आहा तो पयलो आनी एक आशिल्लो तेजें नांव म्हाका याद ना तो वॉटरफॉल पयलो ही थंय त्या वॉटरफॉलार थंयचे लोकल जें किद कितें आसा म्हळ्ळ्यार थंय बाहुबलीची शुटींग वुटींग जाल्ली तें सगळें गायडान बी आमकां एक्सप्लेन केलें बरें आनी थंयच्यान तेंची गॉवोरमॅण्स कितें एशें बरें कितें रॅगुलेशन्स बी कितें आसा रुल्स ते बी सगले आमकां तेणी दाखयलें माई थंयचे लोक यें लोकल जें फॉरॅस्ट आसा थंय सगलें थंय भोंवडयलें मागी थंयनच्यान मागीर आमी नॅक्श्ट डे मुन्नार गेले मुन्नार तेंच्यानी सगलें हॉटॅल बिटॅल सोगल तेंचें बूक आशिल्लें पयली आनी ट्रॅवलींग सोगलें हें करून हॉटल्स बी बरी सिस्टमॅटीक आशिल्लें डिसँट आशिल्लें प्रायसीय बीन बोरो आशिल्लो तें सगलें बरें ऑफर केलें मुन्नार सुद्दां भोंवयत भोंवडयता आसताना सगले पयली प्री प्लॅन्ड आशिल्लें स्पॉर्ट्स थंयच्यान सगलें ट्रॅवलींग बी तेंचेत आशिल्लें आनी बरें तरेन आमकां भोंवडायलें थंयचे जाग्याचे फोटोशुट्स आनी खं खं सगलें जाग्या बद्दल प्लान्टेशन बीन तें सगलें एक्सप्लेन केलें तेन तेंच्याच लोकांनी मागीर थंय आमकां ते दिसा आमी रातचे रावले स्टे केलो तो स्टेय बीन बोरो आशिल्लो सगलें लंच ब्रेकफास्ट सगलें कोरून नॅक्श्ट डे आमी कोडायकनाल गेले कॉडायकनाल सुद्दां सगलें तेंचें प्री प्लॅन्ड सगलें आशिल्लें बोटींग बीन थोडी केली नायट स्टे थंयच केलो हॉल्ट आनी थंयच्यान मागीर आमी हंपी गेले हंपी थंय तें सोगले तेंचे लोकल सगले हिस्टॉरिकल प्लेसीस कितें आसा तें सगलें पयलें तेन्नाय बीन आमक सगलें तेंच्यानीच गायड केलें की कितें कितें हिस्ट्री आसा तें सगलें तेंच्यानी सांगलें थंय सनसॅट पयलो आनी नॅक्स्ट डे मागीर आमी गोंयान येयले सो ओवरॉल एक्सपिऱ्यंस सोगलो बोरो आशिल्लो थंयचो तेंच्यानी खूब हॅल्पफूल आशिल्ले टीम आनी अशें सपोर्टीव आशिल्ले स कॉर्परेटीव सगले आशिल्ले आनी तेंच्यानी बरी ट्रीप भोंवडायली